एतय विकासक विकासक मामलामे जे कोनो कार्यक्रम सरकारो तरफसँ होइए ओहिमे ग्रामीण स्तर पर जे बिचौलिया जेना वार्ड सदस्य या पंचायत समितिसभ छथि ईसभ निक जेना अपना पॉकेट भरऽ चाहै छथि ओसभ आब एहिके निगरानी के लिए सी बी आइ नियुक्त हेबाक चाही जाहिसे कि घूसखोरी रोकल जा सकै यऽ आ सही जगहपर सही निर्माण भए सकै यऽ अखन जेनाकि आब सोखता बनैआ सोखता अबैआ आ वार्ड सदस्य अपना निजी स्वार्थके लिए बनबयए समिति अपना निजी स्वार्थ के लिए बनबयए ने उपयुक्त जगह पर नहि बनयए जाहिसँ कि गाम घरमे एहन परस्थिति बनल अछि जे पैदल अहाँ घुमि नहि सकै छी घरसँ निकलवाके लिए अखनो ताकऽ परैया जहन कि बाइसवी शताब्दीसँ गुजरि रहल छी अफसोसके बात आ कोनो तरहसँ उपरसँ पदाधिकारीके आगमन नहि होइए आ बीचसँ ग्रामीण जनता जे यऽ से ओतऽ तक जा नहि पाबैए सभटा एतए वार्ड सदस्य या बिचौलिया जे यऽ एतए अंधकारमे राखैत यऽ